हाँ जी बताइये हाँ जी आपकी बात हो रही है जी बताइये मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ

जी मैं क्या मैं जान सकता हूँ कि प्रॉब्लम कितने दिनों से हो रही है आपको जी तो क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इससे जब आपने आपको पता चला इस प्रॉब्लम के बारे में इससे पहले किसी किसी से सजेशन लिया आपने इस बारे में बिलकुल सर इससे पहले कि आपको सर्विस दी जाए हमारे यहाँ से कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जो आपको जो बतानी है सर अब ये जो सर्विस की हमारी सिस्टम है लगभग हम लोग पिछले दस सालों से लोगो को प्रोवाइड करा रहे हैं और सर अब तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है सर्विस देने के बाद जिनसे हमारी कम्पनी को हमारी कम्पनी की रेपुटेशन ख़राब हो सर और सर अब जी सर क्या आप अपना एड्रेस बता सकते हैं एक बार फिर माफ़ी चाहूंगा हा जी सर एक बात और जाननी थी हमें क्या आप बता सकते हैं कि आप किस तरह का सर्विस लेना चाहेंगे कई सारी की वैराइटी पाइपों की वैराइटी आती हैं जैसे कुछ सस्ती हैं कुछ महंगी हैं आप किस तरह का लेना सर आपका बजट क्या है जान सकते हैं

सर आपको बता बताना चाहूंगा कि सर हमारे यहाँ एक सिंटेक्स कंपनी की पाइप है जो अभी फ़िलहाल में कुछ हफ़्ते पहले ही मार्केट में आई है सर और वह बहुत ही अच्छे तरह से वह काम कर रही है सर मैं आप को बताना चाहूंगा कि अब तक कई घरों में हमने वो सर्विस दी है सिंटेक्स पाइप की सर अब तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई सर मैं चाहूंगा कि मैं मेरी राय में सिंटेक्स की पाइप लगाना सर बहुत बेहतर होगा सर आपके बाथरूम के लिए और सर बहुत लंबे समय तक बिलकुल ही सही चलेगा जी सर इस बारे में बताने से पहले कंपनी से एक वर्कर आपके लोकेशन पर जाएगा वह प्रॉपर्ली सब कुछ चेक करेगा उसके बाद ही सर हम आपको बता पाएंगे कि पाइप पूरी चेक बदलनी पड़ेगी या कुछ हिस्सा जहाँ से लीकेजेस हैं

जी सर आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ दोनों तरह की सर्विसेस दी जाती हैं कस्टमर्स को ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अगर आप ऑफलाइन आने में समर्थ नहीं है तो आप ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करा लीजिए वर्कर आपकी लोकेशन पर सही समय पर पहुँच के अच्छी तरह से सर्वे कर लेगा आपके बाथरूम का

जी बिलकुल सर मैं आपके इसी नंबर पर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ उस लिंक से आप ईज़िली रजिस्टर रजिस्टर करते सकते हैं उसके बाद जैसे रजिस्टर होगा हमारे यहाँ से एक वर्कर को भेज दिया जाएगा सर मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ हाँ धन्यवाद